हा मूं घणीअ दफ़ा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी कई आहे उ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी मूंखे ॾाढी पसंदि आहे अॼु बि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी खे पसंदि कयो वेंदो आहे मोनोमैट्रिक जी ॻाल्हि कि वञे त मोनो जो मतिलबु थींदो आहे हिकु ऐं मैट्रिक जो मतिलबु थींदो आहे रंग जॾहिं ही ॿ वीचार कया वेंदा आहिनि तॾहिं ही फ़ोटोग्राफी हिकु अलॻि ई आकर्षक रूप ॾींदा आहिनि घन ब्लैक एंड वाइट ते जी त ॻाल्हि ई अलॻि आहे अॼु बि मुंहिंजे घर में घणे ई ड्राइंग रूम में मुंहिंजा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ऐं मुंहिंजा पुट घणे ई स्कैच ठाहिया आहिनि जंहिं लाइ मूंखे हर कोई सहारा कंदा आहिनि कि ही फ़ोटो ॾाढा पसंदि आहिनि